हमारे यहाँ अक्सर देखे जाने वाले पक्षी चिड़िया कबूतर कौआ कोयल आदि पक्षी हैं जैसे पशुओं की बात कि जाए तो गाय भैंस आदि कुत्ते यहाँ पर ज़्यादा तक दिखते हैं हमारी हमारी पसंद के ये पक्षी है चिड़िया है कोयल है आदि कबूतर आदि मिट्ठू आदि हमारी पसंद की पसंद के पक्षी हैं क्योंकि ये मिट्ठू की कोयल की आवाज़ बहुत मीठी आती है मिट्ठू हमारे घर में बोलता तो अच्छा लगता है और चिड़िया की चें चें सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है